मेरे पास पहला फोन बटन वाला था अब एस्मार्त फोन आ गया है उसमें थब फेथलिती है पहला फोन उतना बढ़िया नहीं था फोन में वासतप चलता है फेसबूत चलता है इंतादलाम चलता है अब थोथल मिदिया थे हम फोन फोन थे हम थोथल मिदिया तो देख सकते है जैसे कि फेसबूट पल तुत कोई तो बिदियो ताॅल होता है फोन थे मेरे पास पहला फोन ओप्पो का था अब भिभो का है ओप्पो मोबाइल बढ़िया होता है उसमें भर बहुत देर तक उत्ता ताल चलता है वो फोन बहुत अत्था होता है मोबाइल में बहुत तीद होता है वो फोन बहुत बढ़िया होता है फोन तिथि पलताल ता तुछ कोई कमी नहीं होता है समथम भी मोबाइल बहुत बढ़िया होता है उस मोबाइल में तूथ कोई कमी नहीं होता है ऊ बहुत बढ़िया थे चलता है दैथे ति अब तो थबते पाथ एथमात फोन आ दया है थबते हाँथ में लहता है थब एस्मात फोन पहले उथ पहले ते एथमात फोन में फेथबूत इंताद्लाम वाथब थोथल मिदिया ता बाले में तुथ नहीं था अब थोथल मिदिया ते बाले में एस्तात हो दया है अब थबी ते पाथ मोबाइल रहता है अब मोबाइल थे बिदियो तॉलिन भी होता है थब तीद होत होता है मोबाइल से यहाँ लहेन तो दिल्ली दिल्ली बम्बई तलतत्ता थे बात कल थत्ते हैं हम लोद बहुत अत्थे थे बात तलते हैं ऐथा नहीं ति फोन तो बहुत बहुत है लेतिन भिभो थोड़ा दादा लोत ते पाथ है ओल ओप्पो भी दादे लोत ते पाथ है एत मेला दोथ भी है उता नाम लादबील है उसके पास भी थमथम ता फोन है ऊ ऊ भी तलाता है ऊ भी बढ़िया थे इस्तेमाल तल चलता है